हा ॿुध मां आहे न ॾाढा सुठा कपिड़ा विकिणंदी आहियां ऐं हुन में अन सोटी रेश्मी नयूं नयूं डिज़ाइनूं आयल आहिनि तव्हांखे खपनि तव्हां बूटीक जो कमु कंदा आयो न हा मुंहिंजो नालो शां हा मुंहिंजो नालो शांता आहे ऐं मुंहिंजो अइन दुकान जेको आहे उहो अजय नगर में ई आहे ॾाढियूं सुठियूं मूं वटि डिज़ाइनूं आहियूं अथव तव्हां अगरि सिलाई अहिड़ी सुठी कंदा त तव्हांजा ॾाढा ई कपिड़ा हलंदव ऐं सोटी बि आहिनि हा हा अॼु हा अजय नगर में सांची बूटीक जे नाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो दुकानु आहे ऐं हुन में मूं वटि सोटी रेश्मी नयूं नयूं डिज़ाइन जा कपड़ा आयल आहिनि जेके तव्हां डिज़ाइनदार ठाहे करे अॼु जे वक़्त में हलंदड़ु नयूं नयूं डिज़ाइनूं पाराए करे ॿारनि खे तव्हां कमु आणे सघो था ठाहे सघो था अगरि तव्हांखे खपनि त तव्हां हिकु भेरो मूंखे टाइम ॾियो अचो अची मुंहिंजे दुकान ते तव्हां ॾिसो ऐं हा हींअर शादियूं बि अथव राखी बि आहे वरी मथां ॾियारी बीठी अथव घणा ई ॾिण वार ईंदव तव्हांखे खपे त कपिड़ो वठणु अचो तव्हां ॾिसी पसंदि कयो टाइम ॾियो मूंखे मां ॿधे में बि विकिणंदी आहियां ऐं इहो छा खुले में बि विकिणंदी आहियां ॿई आहिनि हॉलसेल ऐं रीटेल ॿई आहिनि तव्हांखे जंहिं में वणनि तव्हांखे मां सही रेट लॻाईंदसि ऐं तव्हां अची करे मूं खां वठी करे ऐं पंहिंजे कपिड़नि जूं नयूं डिज़ाइनूं ठाहे करे तव्हां पंहिंजे दुकान खे शोभावान बणायो तव्हांखे ॾाढो सुठो लॻंदव मां सुबुह जो यारहें बजे दुकानु खोलींदी आहियां विच में वरी ॿीं बजे बंदि कंदी आहियां वरी चईं बजे खां खोलींदी आहियां तव्हांखे हिन विच में जेॾी महिल बि खपे अचो रुॻो ॿीं खां चारि ताईं न अचिजो ऐं सुबुह जो यारहें खां वठी ॿीं बजे ताईं दुकानु खुलियल आहे ऐं ॿीं खां चारि ताईं थोरो रोटी वोटी खाई आरामु करे पोइ वापसि चईं बजे खां दुकानु राति जो ॾहें बजे ताईं कमु त तव्हांखे तव्हांखे का बि शिकायत जो मौक़ो मूं सां न मिलंदो तव्हां खुदि महिसूसु कंदा ऐं हमेशह जा ग्राहक तव्हां मुंहिंजी ठई वेंदा इनकरे तव्हां अची करे मूंखे हिकु भेरो दर्शनु ॾेई ऐं मुंहिंजो बि धंधो करायो ऐं तव्हां ॾिसो अची करे तव्हांखे ॾिसी करे सॼी संतुष्टी प्राप्त थींदी ठीकु आहे ओके न न तव्हां अची ॾिसो न हिकु भेरो आज़माए ॾिसजो ठीकु आहे ओके ओके ओके ओके